یار مجھے تم سے ایک زبردست خبر شیئر کرنی ہے میں نے آخر کار فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں یہ ایک بڑا قدم ہے اور میں واقعی بہت پرجوش ہوں ابھی میں کینیڈا کے چند یونیورسٹی پروگرامس کو دیکھ رہا ہوں مگر اس سے پہلے مجھے اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا ہوگا اس لیے مجھے جلد از جلد پاسپورٹ سیوا کیدر میں اپارٹمنٹ بک کرنی ہے بالکل اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کیا اپارٹمنٹ کسی ایسے دن رکھوں جب ہم دونوں فری ہو تاکہ اگر ضرورت ہو تو تم میرے ساتھ چل سکو تمہارے خیال میں کون سا دن بہتر ہوگا اور کیا تمیں اپارٹمنٹ بک کرنے کا پروسیس پتہ ہے او واہ یا تو بہت مددگار بات بتائی تم نے میں آج رات ہی ساری ڈٹیل چیک کرتا ہوں اور کل صبح اپارٹمنٹ بک کرنے کی کوشش کرتا ہوں شکریہ یار تمہاری سپورٹ کے بغیر یہ سب کافی مشکل ہوتا